हमरा इलाकामे सरकारी इसकुल छै जेकि आदर्श मध्य विद्यालय छै जेकि उच्च माध्यमिक शिक्षाके लेल भी जे छै जे भी उच्च विद्यालय जाहिमे मेजरगञ्जमे अवस्थित छै से सब बड़ नीक इसकुल छै जेकि हमरासँ हमरा सभक निवास स्थानसँ जे कम दूरीपर छै आओर वहाँके जे भी शिक्षक गण छथिन जे भी निर्वाचित छथिन जे भी पदस्थापित छथिन से सब भी अपना अपना विषयमे अच्छा गुणवत्ता पूर्ण छथिन जकरा माध्यमसँ हमरा सबके सन्तुष्टि होइ यऽ या जगहके हिसाबसँ आओर छै जे इसकुलमे जेकर जे रख रखाव छै जे भी इसकुल जे ढाँचा छै ओकरा बढ़िआँसँ राखऽके लेल सुझाव देल जा सकैए आओर बच्चा सबके भी समयपर इसकुल जाके आओर गुरु जनके भी इसकुल जाके सही समयपर शिक्षा सुचारू रूपसँ चलाबैके लेल प्रतिबद्धता हेबाके चाही जेकि अहम जरूरी छै एकरा सभक किछु किछु बिन्दू छै जकरा ध्यान देल जेतै तऽ शिक्षा व्यवस्थासँ सबके सन्तुष्टि हेतै